भारत में अगर अपन शिक्षा प्रणाली की बात करें तो इसकी गुणवत्ता पर एक बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि टॉप दो सौ बीस रैंकिंग में बहुत कम भारतीय शिक्षण संस्थानों को जगह मिल पाती है उच्च शिक्षा में नामांकन का एक बड़ा हिस्सा राज्य विश्वविद्यालय और उनके संबंध कॉलेजों में आता है जबकि इन राज्य के विश्वविद्यालयों को अपेक्षाकृत बहुत कम अनुदान मिलता है वर्तमान में विश्वविद्यालय और कॉलेजों के प्रोफेसरों की जवाबदेही प्रदर्शन सुनिश्चित करने का फॉर्मूला नहीं है यह विदेशी विश्वविद्यालयों के विपरीत है जहाँ पर कंट्री के प्रदर्शन का मूल्य उनके छात्र छात्राओं के प्रदर्शन के आधार पर किया जाता है यहाँ की शिक्षा नीति की बात करें तो नई शिक्षा नीति तो फिर भी बढ़िया है बट अगर पुरानी शिक्षा नीति की करें तो उसमें इतना कुछ है नहीं कंप्यूटर नौलेज हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए इनकी सब की नौलेज कम से कम दसवीं बारहवीं से दी जाती है नई शिक्षा नीति में तो फ़िर भी थोड़ा बहुत सुधार हुआ है जिसमें छोटे बच्चों को छठी या सातवीं क्लास से ही कंप्यूटर की नौलेज दी जाती है और भी इलेक्ट्रिकल के लिए भी विद्युत की भी जानकारी छठी सातवीं क्लास में स्टार्ट कर देगा पुराणे शिक्षा नीति की बात करें तो उसमें यह इलेवन ट्वेल्थ के बाद में ही विद्यार्थी को पता चल पाता था कि कैसे क्या है और अगर अपन जैसे सब्जेक्ट वाईज बात करें तो आर्ट्स साइंस कॉमर्स इनमें भी अगर गवर्नमेंट विश्वविद्यालय या विद्यालय की बात करें तो इतने अच्छे अध्यापक हैं नहीं कि वो उनके सब्जेक्ट भी अच्छी पकड़ अगर अच्छी टीचर भी हैं अध्यापक भी हैं अगर तो पढ़ाना नहीं चाहते क्योंकि वो सोचते हैं हमारी सरकारी नौकरी है हमें हटा तो सकते नहीं अब हमारा कौन क्या बिगाड़ लेगा तो गोरमेंट को करना यह चाहिए कि विद्यार्थियों के अंक के आधार पर टीचरों की सैलरी अध्यापकों की सैलरी रखनी चाहिए जिससे शिक्षा प्रणाली सुधार हो पाएगा